टीवी मे हम देखलहुॅं एकटा अहाँकेॅं सब्जी कटहरके जे केना बनै छै ओकरा अहाँकेॅं काटै छै ओकरा छिलै छै अहाँकेॅं ओकरा की कहै छै भापि दै छै तकर बाद ओहिमे मसाला दै छै अहाँकेॅं मरचाइ हरदी बुकनी अहाँकेॅं जीर गरम मसाला बहुत बढ़िऑंसँ बनै छै ओ बहुत सुन्दर लागै छै कटहरके सब्जी हमसब देखलियै टीवी पर तऽ हमसब बनेलहुॅं बहुत सुन्दर लागै छै कटहरके सब्जी बहुत सुन्दर लागै छै कटहरके सब्जी ओकरा छिल कऽ ओकरा धोय कऽ उसनल जाइ छै ओकरा बढ़िऑंसँ बनायल जाइ छै ओहिमे अहाँकेॅं मसाला पड़ै छै मरचाइ हरदी जीर धनिऑं अहाँकेॅं की कहै छै गरम मसाला बहुत सुन्दर लागै छै कटहरके सब्जी बहुत सुन्दर लागै छै अहाँकेॅं ओ हमे जे टीवी पर देखने रहियै